हलो नमस्कार मैम मैं अर्जुन बोल रहा हूँ मैडम अपने इस्कूल में इंग्लिस टीचर हूँ तो एक्चुली में क्या है कि जो अपने इस्कूल में बच्चे हैं वह आज इंग्लिश वाली क्लास में बहुत सारे अब्सेन्ट थे तो उनके लिए मैंने सोचा एक बार मैडम से बात करते हैं कि वह आए नी क्या वह कारण है

हाँ मैडम थोड़ा सही से बात करना क्योंकि वह काफ़ी टाइम से अब्सेन्ट रहे रेगुलर आते नहीं हैं फिर सिलेबस भी हमारा हुआ नहीं है अभी इग्ज़ाम्स आने वाले हैं क्या कर सकते हैं और मेडम एक और बात थी वह इस्कूल में क्या है कि अंग्रेजी की किताब भी अवेलेबल नहीं है तो उनकी मेरे को तीस एक कॉपी चाहिए ताकि सभी बच्चों के पास बुक्स हैं वह अवेलेबल हो जाए हाँ तो उसके लिए भी आप एक बार बात करो

हाँ वह पुस्तकालय वाले सर से तो मैंने बात करी थी उनको मैंने पहले भी बताया था उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि मँगवा देंगे लेकिन अभी तक अभी तक आई नहीं है तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ एक बार

और तो मैडम क्या ही चल रहा है

बस बढ़िया है मैडम एकदम कोई दिक दिक्कत नहीं है सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं

अच्छा ठीक है मैडम